हम डेश्टबिन भारत इस्टोर से लिए थे और जितना ही कूड़ा कचरा निकलता है हम डश्टबिन पर ही इस्तेमाल करते हैं उसी में डालते हैं